हैलो दिक्खना बड़ा कम्म ऐ घर ते केह् करना घर बी जाना आई जाह्गा नुहाड़े बाद छुट्टियां पेई जानियां दस्स पंद्रहां आहो आहो आं भ्राऽ मेरेआ कोई गल्ल निं दस्स पंद्रहां दिन बाद फ्ही आनी मेरे कोल ते